हमारे ग्रामीण अंचल में बहुत प्रकार के डांस किए जाते हैं सभी जगहों की अपनी अपनी भाषा और संस्कृति होती है लोग उसी प्रकार से अपनी संस्कृति में ढल जाते हैं हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है बुंदेलखंडी नृत्य और गरबा प्रचलित है हम अलग अलग अवसरों पर अलग अलग तरीकों से नृत्य करते हैं हमारे यहाँ नवरात्रि और गणेश विसर्जन बहुत अच्छे से मनाया जाता है इस अवसर पर सभी लोग बहुत अच्छे से सभी स्त्री पुरुष बच्चे सभी गाँव के सभी लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं एक जगह इकट्ठे होकर वहाँ पर नृत्य किया जाता है सभी को प्रसादी दी जाती है कुछ लोग नृत्य का आनंद देख कर भी लेते हैं हमारे यहाँ स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर भी गरबा या देशभक्ति गीतों पर सभी स्कूलों तथा कॉलेजों में डांस किया जाता है बहुत अच्छे से सभी त्योहारों को मनाया जाता है हमारे यहाँ दीपावली का त्योहार भी बहुत अच्छे से मनाया जाता है जैसे कि राजस्थान में राजस्थान में गरबा प्रचलित है वैसे ही हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में बुंदेलखंडी डांस प्रचलित है यहाँ पर बहुत अच्छे से बुंदेलखंडी डांस किया जाता है

साथ में बुंदेलखंडी गीत भी गाए जाते हैं बहुत अच्छे से सभी लोग मिलकर मनाते हैं यह सभी त्योहारों को हम सभी बच्चे तथा बड़े बूढ़े सभी लोग एक जगह इकट्ठा होकर सभी अवसरों को बहुत ही अच्छे से मनाते हैं और इन सभी नृत्यों को और हम एक बहुत अच्छे अच्छे तरीकों से करते हैं तथा हम नृत्य के साथ साथ कई लोग नाटक भी करते हैं बहुत अच्छे से सभी त्योहारों को मानते हैं